ہیلو میں آپ کی ایئر لائن فلائٹ کا ایک پیسنجر بات کر رہا ہوں میں آج سفر کرنے والا ہوں اور میرے ذہن میں ایک اہم سوال ہے چونکہ میں کچھ قیمتی سامان لے جا رہا ہوں اس لیے میں اپنے سامان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ فکر مند ہوں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کی ایئر لائن پیسنجر کو سامان کے لیے کوئی بیمہ فراہم کرتی ہے خاص طور پر اگر پرواز کے دوران سامان گم ہو جائے یا خراب ہو جائے تو کیا کوئی کیوریج یا معاوضہ دستیاب ہوتا ہے مجھے آپ کے دستیاب بیمہ کے اختیارات کے بارے میں تفصیل جاننے میں دلچسپی ہے تاکہ میں اپنے سامان کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکوں براہ کرم مجھے پریمیم طریقۂ کار اور دعوے کے عمل سے متعلق بھی کچھ معلومات فراہم کریں آپ کے جواب کا منتظر ہوں